गारि ड्राइभारखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों नोंथाङा जे इमान गोजान गोजान गारि सलायो नोंथाङा मानो मास्क गानाखै कभिडनि समाव नोंथाङा मास्क गानालासेनो सलायोब्ला जेनेबा नोंथांनिफ्राय माखासे भाइरास ओंखारलाङो नोंथांनि गुजुनाय एबा हां लानायनिफ्राय नोंथांनि भाइरासा गुबुननाव बारदेरगोन लोगोसेआवनो आङो नोंथांनि गारिखौ ओरैबायदि लेथ्रा नुदोङो नोंथाङा गारिखौ सुथारा नामा नोंथांनि गारिआ एफा मैला आरो मोनामसोगारदों बेखायनो नोंथाङा अननानै दिनैनिफ्राय गारिखौ साफा सुपा खालामो बा सुनानै लायो लोगोसेयावनो नोंथाङा गावबो सिनसियास थानायजों लोगोसे गुबुनखौबो रैखा खालामो अननानै नोंथाङा गारि सलायनायनि सिगां नोंथांनि जिखिनि नोंथाङा रेडि जानांगौ नोंथांनि गाननाय जोमनाय आरो नोंथांनि गारिया माबादि जानांगौ बेखौ जेनेबा नोंथांनि गारिया मोजांबासो बयबो नोंथांनि गारिखौ लांबाय थानो लुगैगोन ना